सिंगींग पफोर्मन्सच्या थोड्या दीस पयलीं किमान एक दोन चार दीस पयलीं थंड उदक पिवप कांय तिखट किंवां आंबट खावप हें टाळप आसता जेणे करून आमचो आवाज बऱ्या बशेन रावतलो आनी थंडी किंवां आनी खंयचो आज आजार जावपाची शक्यता कमी जातली तशेंच ज्या परेन आमी आमची गाण्याची प्रॅक्टीस घरा करता त्याच प्रमाणे ते गाणे लोकां परेन पावोवपा खातीर आमकां करॅक्ट एक्सप्रेशन दिवपाची गरज आसता समज खंयचो सिंगर फक्त दोळे बंद करून गायत रावलो जाल्यार आम आमकां तें गाणें आयकपाक तितलें आवडचें ना तशेंच थोडे सिंगर्स उंच स्वर लायतना आपल्या तोंडा वयलें एक्सप्रेशन अगदी चेंज करता म्हटल्यार आटो बीन हाडटा जेणे करून आमकां दिसता की तो सिंगल स्ट्रगल करता पयली हाय नोट्स लावपाक तर ह्या थोड्या गोश्टींची काळजी प्रत्येक सिंगरांनी घेवपाची गरज आसा आपल्या चेहऱ्याचेर सदांच हास्य दवरप लोकांच्या दोळ्यान दोळे घालून तेंच्या कडेन पळोवून गाणें सादर करप जेणे करून गाण्याचे भाव सुद्दा लोकां पर्यंत पावतले